हँ हैलो हैलो जी जी बोलिए जी मिल जाएगा आपको हँ हँ सएह अहाँके की लेना छै अच्छा मिल जाइत अहाँके हँ अहाँके मिल जेतय कोनो दिक्कत नहि होलय हँ तऽ लगाना है तो अहाँके लगाना यऽ तऽ की के कथी के गुलाबके चाही अहाँके पौधा

देखिए हम बताते है हमरा पास अहाँ हमरा लग यऽ नर्सरीके हम देखिऔ चलाबैत छियै प्लान्ट ओकरा अन्तर्गत जे छै बहुत चीज आबयए तऽ तैं दुआरे अहाँके ओकरा मे कुन चीज के आवश्यकता यऽ अहाँ हमरा बताबु अहाँके ओ चीज उपलब्ध भए जेतय हमर भए गेल जगह भए गेल पूर्णियाके पास यऽ पूर्णिया नेवाला चौकके पास यऽ हमर नर्सरी अहाँ आबू जे चीजके अहाँके पौधाके जरुरी यऽ ओ पौधा अहाँके मिल जेतय लागयके देखिऔ लागयके अहाँके अहाँ रोपलियै डेढ़सँ दू महीना बाद अहाँके ओकरामे अहाँके रिजल्ट पतए लागि जाइत की ओकरामे हरियाली आबऽ लागत ठीक यऽ हँ नहि नहि खाद देखिऔ खादके नहि छै ओकरा समय ओ जे छै अहाँके समयसँ ओकरामे पानी दै परत ओकरे मात्र मात्र हँ हँ ओकरेटा जरुरी यऽ आओर कुछो नहि हम कहलहुँ हमर जगह भऽ गेल पूर्णियामे नेवाला चौकके पास भेल अहाँ आबू हँ सन्डेके भी खुलले रहैत छै अहाँ जखन एबय तखन हँ अहाँ जखन एबय तखने भए जायत हँ अहाँ जरुरे आबु

हँ ठीके छै अहाँ आबु जहिआ अहाँके जरुरी होयत अहाँ आबु जरुरे हम उपलब्ध रहबै आरो किछु ठीक छै

ठीक ठीक देखिऔ ओकरा लगबैके बारे मे देखियौ हम अहाँके पौधा देब ओ पौधाके अहाँ लैक जेबय आरामसँ अपना जे छै मिट्टी जे छै ओकरा अच्छा जगह पर जहाँ धूप तूप आबैत छै अहाँके वहाँ रोपि दिऔ अच्छासँ अहाँके ओकर देखभाल करए परत भए गेलय आओर अहाँके कोइ कोनो दिक्कत नहि छै ठीक छै ठीक छै धन्यवाद ठीक यऽ